जेब्ला जोङो शिलं ट्रिपनि थाखाय जों लोगोफोरजों थाङो बेवहा जोङो शिलङाव जोङो थाङो जों बेवहा जों बिदिनो गारिजों थि गारिजों जों थाङो जेराव जोङो टटेल जों फिफ्टिन जों जोङो जों लोगोफोरजों जमाहै जोङो जेब्ला थाङो अब्ला जोङो गोबां बिदिनो गोजान लामाजों थांनानै जोङो बिनि रंजानायखौ जों मोनबाय जेरावहाय आङो गावखौनो फार्स्ट टाइम बिदि लोगोफोरजों जमाहाय बिदि ट्रिपबाव थांनायावहा गोबां बिदि गोजोननायफोरखौ जों मोननो हादोंमोन हादों जेरावहा जोङो शिलङाव थांनानै जोङो जेरै स्टे खालामहैदों जों छरायाव जों स्टे खालामहैदों बे छरायाव जोङो थाहैनो मोननानै जों बिनि भियसफोरखौ नुनानै बि वाटार फल्सफोरखौ जोङो दैबाज्रुमफोरखौ जों नुनानै गोबां जों गोजोनो बेवहा जोङो थानायाव जोङो खायफा हायावहा सोरबा गोजौवावहाय जों बिदि उन्दुनाङो उन्दुनो गोनां जायो मानो होनबा जोंहा इदिनो बाजेटफोरा गोबां खममोन जों जों बे बाडजेट खमनि थाखायनो जोङो बिदि रुमफोरखौ जोङो मोनसे मोननै बिदिल' लानाय जादोंमोन जेरावहाय जोङो जाब्रा गिदिर रुम जों लानो हायाखैमोन खार'न जोङो बयबो मिडिल क्लास फेमिलिफोरनिफ्रायसो जों बिलं खालामो मोनो होनबा जोंनि नखरफ्राव बिदिनो फाइनानशियेलफोरनि प्रब्लेम थायो थेवबाबो जों आखाइयाव जि इसे एनै थायो जों बिदिनो जोङो बे शिलङाव जोङो ट्रिबाव जों बेरायहैदों आरो जों नेक्स दिनाव जों बेयाव नाइटआव थाइना जों नेक्स दिनाव मर्निंनि एइट एएमसोआव जोङो रेइनब' वाटार फल नायनो थाखाय जोङो चिराफुन्जि बिदिनो जायगायाव जायगाफोराव जों थाङो जेराव गोबां बिदिनो हाजो जिं जिं दैसा जिं जिं बा हाजो गोजौ गोजौ खाइलें खुइलें लामाजों जोङो दावबायलाङो अब्ला आंनि गोसोआ ओरैबायदि रंजानाय फैयो मानो होनबा बे जोंफोरो बिदियै फास्ट टाइम जोङो जेबो बिदि हाजोफोराव बिदि खाइलें खुइलें लामाफोराव जोङो थांफेराखै नाथाय बे टाइमावहा जोङो थांनो मोनबाय बेयाव जोङो रंजाहैनो मोनबाय मोसालांबाय जोङो गोबां बिदिनो रंजालांबाय जों फट'फोरखौ जोङो खालामबाय फट'ग्राफिखौ जों खालामबाय बेयावहा मोजां मोजां जायगाफ्राव जों फट'फोर लाबाय जेराव जों रंजानायखौ जों मोननो हाबाय जेराव जोङो जेब्ला जोङो रेइनभ' वाटार फल नायनो थाखै जोङो थाङो बेयावहा जोङो चेभेन थावजेन स्टेप बिदिजों गाखोनानै जों गोजान बे दा गोखोनानै जों थांनाङो अब्ला जों बे चेभेन थावजेन स्टेपखौ जों जेब्ला बारो अब्ला जोङो दाबल टेकारनाय मोनसे ब्रिजफोरखो जों मोनो बे दाबल टेकार बारनानै जों आरोहाय हाजो मोननै मोनथाम खथा बारनानै जोङो बिदि रेइनब' वाटार फलखौ जोङो नुहैयो नाथाय जोंनि खाफालनि आनलाकिनि थाखाय जोङो बे रेइनब' रेइनब'खौ जों नुहैयासै नाथाय जोङो वाटार फलखौ जों नुबाय मानो होनबा जोङो गोबां जोंहा लेट जाबायमोन मानो होनबा बे हाजो एरियायाव रेइनब' वाटाराव जे सारिथानि सिगां मोनहैबासो बे रेइनब' रेइनब'खौ जोङो नुयो नाथाय जोंहा आनलाकि जोङो फाइभ थार्टिफोरावसो जोङो बे रेइनब' वाटार फल खाथियाव जों सहैदों नाथाय बे टाइमाव साना हाब्बायमोन बिनिखायनो जोङो बिदि रेइनब' वाटार फलफोरखौ रेइनब'फोरखौ नुवासै नाथाय वाटार फलखौ नुबाय बेयाव थांनानै जों गोबां लोगोफोरजों जोङो बेयाव जाबाय जोङो रंजालायबाय जे पिकनिक पार्टि बिदि खालामलायबाय जोङो बिदि कालेकशन खालामनानै जों बिदिनो गोबां जाग्रा मुवाफोर जों जाबाय उखैनायजों जेब्ला जोङो बे दाबल टेकारनाइ जायगायाव थाङो अब्ला जोङो बेयावहाय जोङो रड ब्रिज बेयाव जोङो थाङो बे रड ब्रिजाव जों जेब्ला थाङो अब्ला बेयाव जोंहा गोबां बिदिनो जाथायफोर जायो जेरावहा जोङो रड ब्रिजाव अनलि टु टु सानै सानैल' बिदि थांनो मोनो नाथाय जों खेबसेयावनो थां जोङो खेबसेयावनो जों साब्रै गाखोदोंमोन अब्ला जोंनियाव जोंनिसिम बिह वार्निं फैदोंमोन आरो जों बे वार्निंखौबो मानियैयाव जोंहा आरो बि खालामबाय थानायाव गाखोबाय थानायावहाय मानलांबाय थानायाव जोंनिफ्राय गासै जोंनि बे बे जोंनिफ्राय बे टेन थावजेन बिदि फारनफोर लानाय जादोंमोन बेजों बे टेन थावजेन जे फाइन बिनायावहा जोङो बिथांमोननो जेबो जासिफिनाखै मानो होनबा जों गोरोन्थिया बयनावबो जाखायो बेनिखायनो जों बे दाबल टेकार आइ जायगाव जों थांनायाव गोबां रंजाबाय जोङो बिदिनो लोगोफोरजों मोसा मोसाबाय बेयाव पिकनिक पार्टिफोर खालामलायबाय जेरावहा बिदिनो गासै दाबल टेकार नायबाय जायगायावहा जों थांनानै गोबां रंजानायखौ जों मोननो हाबाय जेराव जों गोबां जि नुफेरि बुस्तुफोरखौ जों नुनानै जों गोजोननायखौ मोननो हाबाय